جی جیسا کہ ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اپنے خالی وقت میں کیا کرنا پسند کرتی ہوں جس سے اُس خالی وقت کا حق ادا ہو سکے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب جب مجھے وقت ملتا ہے دِن میں بھلے ہی تھوڑے ہی دیر کے لیے تو میں یہ پسند کرتی ہوں کہ میں بیٹھوں اور میرے آس پاس کا جو ماحول ہے میں اُسے دیکھوں لوگوں کو سمجھوں آس پاس جو چیزیں چل رہی ہیں اُن پہ سوچوں اور سوچنے کے بعد میں یہ پسند کرتی ہوں کہ میں چیزوں کو لکھوں مجھے لکھنا پسند ہے مجھے نغمے مجھے شاعری اور جو بھی میرے تأثرات ہیں مجھے اُن کو پوئیٹک وے میں لکھنا کافی پسند ہے اور میں یہ پسند کرتی ہوں کہ جب جب میں بیٹھوں تو میں کچھ نہ کچھ لکھ سکوں اور جس میں جہاں پر میں اپنے جو ایکسپرئنسز ہے جو اپنے تجربات ہیں اُن کو ادا کر سکوں جس کے لیے مجھے اُردو زبان بڑی ہی شائستہ اور بڑی ہی اچھی زبان لگتی ہے جس میں میں سو سمجھ سمجھتی ہوں کہ میں اپنا حق کہیں نہ کہیں ادا کر سکوں گی اُس وقت کو اچھا استعمال کرنے کے لیے تو میں لکھتی ہوں کبھی میں شاعری لکھتی ہوں کبھی میں نظم لکھتی ہوں کبھی میں عنوان لکھتی ہوں الگ الگ طرح کی چیزیں میں لکھتی ہوں اور لکھ کر جو میرا وقت ہے اُس کو میں استعمال کرتی ہوں جزاک اللہ